हेल्ल' औ सोर बुंदोंथाय अ दुबिराम रामसियारि दे दे दे नोंथाङाथ' सासे गेदेर मानसि काजियामाति हाइस्कुलाव फोरोंगिरि मावदोंमोन सासे बर' साहित्य सभानिबो आफादगिरिमोन दे बुंनाय मा खोथा आं अदालगुरि गावनि न'आव माइदांगुरि समिति न'सायावनो दङ दे बुंनाय बाहाय अ दे दे बुंनाय औ औ औ औ औ अ स'सिय' इक'न'मिक होनना बुङोब्लाथ' मोजां खोथाखौनो बुंदों बेवहाय फंबाय ससिय' इक'न'मिकबा बे फंनै खोथा फैबाय मोनसेया जाबाय ससियेलनि खोथा फैबाय मोनसे इक'न'मिकनि खोथा जाबाय नोंहा मोननैबो बेखौ बेखौ गारनो हाया जों ससियेल स्टेटासाव थानांगोन गुबुन फारसे जों थांना थानो इक'न'मिकनि खोथा फैबाय दा मोजां खोथाखौनो होनना बुंदों नाथाय अदालगुरिनि जा आथिखालनि हाल साल ससियेलनि खोथा अ ससिय'ल'जिखौ नायोबा जोंनि समाजा थिकैनो सोलिनाय नुबाय थादों जों लागै बाथौआनो जा ब्रह्मआनो जा ख्रिस्टानआनो जा बर'आ बर' जोंना सोलिगासिनो दङ नाथाय बेयाव जुदि इक'न'मिकनि खोथा बुङो इक'न'मिक सार्भेनि खोथा बुङो बे नाथाय जोंनि मेगनाव जोंनि सरासनस्रा नुनायजों बे इक'न'मिकनि लामाया जोंहा खोब मोजाङै नङा नै बिथांमोनासो मोजां जायफोरा साख्रि मावनानै जाबाय थादों जायफोरा बेफार बानिज्य' खालामना बाय बानला जाबाय थादों नाथाय जायफोरा हायोब्ला जाय गुबुन राहाजों बिथांमोना दङ बे थिकादारानो जा माबा मोनसे खामानियानो जा बिथांमोननि थाखायल' मोजां जेनेरेल पपुलेस'ननि जायफोरा मानसि दङ जोंहा गोरबि गुन्द्रा दङ बर' मानसिफोर बे इक'न'मिक बिथिङाव बेखौ अदालगुरियाव नायोबा बे मोनसे जोबोद लोरबां मानोना जोंनि गोरिब गुन्द्रानि जाय गरसे गरनै आर्जिनाय फैसा बे गरसे गरनै आर्जिनाय फैसाया जोंनि आखाइआव गैया बे गुबुननाव थांजोबदों मानोना बे फिसा फिसा उन्दै उन्दै खोथा जों थासारि नुनो मोन्दों अदालगुरियाव स्पेसियेलि आं अदालगुरियाव थायोखाय आं बुंनो हायो माइदांगुरियाव थानायखाय आं बुंनो हायो सोरांब्लानो सोरबा गुबुन हारिया बड' नङि मानसिया बेयाव मैगं थाइगं फानफैनाय ना फानफैनाय नङाबा बायदिसिना बायदिसिना जोंनि जाय नांगौ मुवाफोर नांगौ गस्लायानो जा पेन्टआनो जा जोंनि बायदि साननांगौ बेफोरखौ फाननानै बिथांमोना जोंनि रग' रग' आर्जिना दोननाय बर' फिसाफोनि फैसाखौ बिथांमोना लाना थांगोन अब्ला जों नुबाय बेयाव जोङो जायफोर दुखुजों आर्जिनानै साख्रिआवलायानो जा गुबुन राहाजों फैसा खामायनायानो जा दा बिथांमोनखौ जों नुनो मोन्दों जे बे फैसाफोरा जोंनि गेजेराव थायाखै जेब्लानेखि जोंनि फैसाया जोंनि गेजेराव थाया बर' फिसाफोरनि आरजिनाय फैसाया जेब्लासिम बर' फिसाफोरनि गेजेराव थाया जोङो जोंनि इक'न'मिक जायखौ जों मोनसे समाव साभ'लम्बि जों गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय बे थासारिया गैया बेखायनो बे थासारिफोरा माब्ला बोरै स्रां जागोन स्रां जानायनि मोनसेल' राहा दङ जे जोंनि बर' फिसाफोरा बे खामानिखौ मावनो सोलोंनांगोन बेफार फालांगि सोलोंनांगोन बेब'साय सोलोंनांगोन गुबुन जायगायाव थांनानै आर्जिनानै गावनि न'आव लाबोनांगोन गावनि न'आव लाबोनाय माने बर'नि फिसानि न'आव लाबोनाय बर' फिसानि न'आव लाबोबा बर' न'खराव लाबोनाय बर' न'खराव बा बर' समाजाव लाबोनाय अब्लासो जोंनि मा जागोन इक'न'मिक जा कन्दिस'न जों बुंदों रांखान्थिनि बे जों रांखान्थिनि हालोदा मोजां जागोन आं सानो बेनिखायनो आंनि बे सुंद' फिननाय नोथाङा माबाफोर सोंनाय दङबा सोंबावजायो नङाबा बेखिनियानो आंनि गाहाय बुंनो गोनां औ औ

औ औ औ एवारनेस लाबोनांगोन औ औ

अ औ बे सार्भे नांगोन सार्भेल'सो खालामोबा जाया सार्भेजों सानैसो मानसिया खालामो नाथाय इमप्लिमेन्टेस'न जायो होनना बुङो जोङो बे इमप्लिमेन्टेस'न खामानिखौ जों मावनांगोन अब्ला जों सानो निस्सय जागोन अ दिनै जों बे इमप्लिमेन्टेस'न बोरै जागोन बेखोल' जों सिन्ता खालामबाय जों इमप्लिमेन्टेस'न बोरै जागोन उनाव जों सावरायबावगोन नामा नङा होनबा अब्ला उनाव जोङो इमप्लिमेन्टेस'ननि खोथाखौ मोजाङै सावरायगोन दे होनबा औ औ औ देह दे दे दे हामबाय हामबाय दे हामबाय हामबाय औ